फ़ोटोग्राफी खे हिकु शौंक़ु जे रूप में जारी रखण लाइ मुंहिंजी हीअं प्रेरणा आहे त जीअं की पाण किथे घुमण फिरण वञू था पिया त उते पाण पंहिंजा सुठा सुठा फ़ोटू कढंदा आहियूं ऐं जीअं पाण खे कोई शइ सुठी लॻंदी आहे गार्डन झरना वगै़रह बेहती नदी ऐं सूरज जूं किरणू आसमान वगै़रह उन्हनि सभिनीनि जा पाण फ़ोटू कढंदा आहियूं उहे सुठा लॻंदा आहिनि ऐं पाण खे कढणु खपनि हीअ हिकिड़ी मुंहिंजी प्रेरणा आहे इन प्रेरणा जे तहतु पाण खे ईअं शौक़ु जारी रखणु खपे की पाण खे फ़ोटू सुठा कढणा खपनि ऐं हिकु ॿिए खे शेयर करिण खपनि